جب ہمارا فون لیپٹاپس کمپیوٹرس اور بھی بہت سارے الیکٹرانکس چیزیں خراب ہوتی ہے پرنٹر وغیرہ تو ہم ان چیزوں کو کافی حد تک پہلے خود ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر ہم ان کا سلیوشنس آنلائن ڈھونڈنے کرتے ہیں جس کہ گوگلس کروم وغیرہ پر اور ان سے ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ہمارے پیرنٹس بردر فادر لوگ کو دیتے ہیں اور ہم اگر زیادہ دقت کی بات ہوتی ہے تو ہم سروس سینٹر پر لے جاتے ہیں ہاں سروس سینٹرس ہمارے گھر سے کافی دور ہے اور ہمارے ایریا میں اویلیبلس نہیں ہے تو وہاں جانے میں کافی دقت ہو ہوتی ہے اور زیادہ تر ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا جلد کام ہو سکے تو ہم لوگ کا کچھ سمے کے لیے انٹرنیٹ کا ہی اپیوگ کر لیتے ہیں جوکہ کبھی کبھی صحیح ہی ہوتا ہے لیکن ہمیں اچھی طرح سے ٹھیک کرنے کے لیے انہیں اکثر سروس سینٹر پر ہی لے جانا چاہیے کیوںکہ اگر ہم انہیں خود سے کریں گے تو وہ کافی خراب ہونے کی سنبھاونا ہے اور پھر اس میں دقت آ سکتی ہیں اس لیے سروس سینٹر پہ ہی ہم لوگوں کو جانا چاہیے اور کمپیوٹرس موبائلس وغیرہ جہاں تک بات ہے تو ان سب چیزوں کے لیے ایک اسپیسلس لوگ ہوتے ہیں